मुंहिंजे जीवन में सभिनि खां गर्व जो उहो हुयो पल जहिं ॾीहुं मां ॾहो ॾही परिक्षा ॾिनी ऐं असांखे ॾह जो रिज़ल्ट पियो अचे ॾह रिज़ल्ट में अची करे मुंहिंजा न चोरानवे पर्संट ठटा ह चोरानवे टक त स्कूल में मां मुंहिंजे मम्मी पापा ऐं मुंहिंजे घरु वारा उहे उहे ॿार जंहिंजा बि सुठा पर्संट आहे कंहिंखा मूंखा बि वधीक हा कंहिंजा मूंखा घटि हुया नवे खां मथे हुया उन सभिनि खे समानित कियो हूं जंहिंमे मुंहिंजो जिंदगीयो सभिनि खां घरु वारो पल आ मां उन ॾीहुं जाम ख़ुशि हुयमि